असांजे राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था ॾाढी सुठी थी वई आहे वॾी अस्पताल विक्टोरिया खां अलावा बि नंढियूं सैटलाइट अस्पतालूं बि खुलियूं वियूं आहिनि उते हर इलाजु फ्री में थींदो आहे ऐं दवा जो बि हिकु पैसो न वठो वेंदो आहे ॿियो घर जे आसपास नंढियूं नंढियूं अस्पतालूं खुलियूं आहिनि उहे भले ई ॿिनि टिनि कमरनि में खुलियलु आहिनि पर आड़े पाड़े वारा सभु वञी पंहिंजी दवा वठी ईंदा आहियूं पंहिंजो इलाजु कराईंदा आहिनि उन्हनि खे दवाऊं ईअं ई ॾिनी वेंदियूं आहिनि उन जो हिकु पैसो बि वरितो वेंदो आहे डॉक्टर चङी तरह सां ॻाल्हाईंदो आहे उन्हनि जी जाच चङी तरह सां कंदो आहे ऐं सुठी तरीक़े सां उन्हनि जो व्यवहारु थींदो हलंदो आहे ऐं दवा सभु उन्हनि खे फ्री में मिलंदी आहे इन ॻाल्हि जे करे असां अजमेर वासी ॾाढा ख़ुशि आहियूं छाकाणि की मौसम बदिलिजे थो त माण्हू बीमारु पवे ई थो ऐं अस्पताल में वञु त ॾाढो ख़र्चु थींदो आहे ऐं डॉक्टर हिकु सुई लॻाइण जा चङा पैसा वसूल कंदा आहिनि हाणे जेके ईअं अस्पतालूं खुलियूं आहिनि इन्हनि मां कंहिंजो बि हिकु पैसो बि ख़र्चु न थींदो आहे चङी तरह सां दवा बि मिलंदी आहे माण्हू इन ते ख़ुशि आहिनि